हमर सामुदायिक धार्मिक नेता जे छै से ओना तऽ कए गो नेता छथि लेकिन एखनहु जेना हमर बगलमे एगो भैआरी रिस्तामे सेहो छथि युगल कि जुग युगलानन्द झा से छथि ओहो कए तरहके हमर जे छै से परिवारके जे छै से उपाय बतेने छथि आओर जीवनके प्रभावित कयने छथि आओर जैसे कि हमर संस्कारसबमे कए तरहके जे हइ कोनो बात होइ छै तऽ हुनकेसँ पूछल जाइ छै आओर ओ कए तरह रूपमे ओ सलाह केने रहै छथि आओर ज्यादा कुछ य योगदान एहिमे एहिसभ लोकके छै समुदायमे तऽ सभ मिलिजुलिके ही काज होइ छै